السلام علیکم جی میری بات موبائل آپریٹر کے کسٹمرس کیئر سے ہو رہی ہے جی جی جی جی دراصل میں اس لیے کال کیا تھا مجھے سروے سروے سے متعلق بات کرنی تھی جی جی ہاں ہاں ویڈیو کالنگس اور آن لائن میٹنگ کے لیے ہاں ہاں ہاں ہاں کچھ ڈیٹا کی ضرورت ہے جی جی جی ہاں ٹھیک ہے جی جی بہتر ہاں وہ میں کر دوں گی اچھا اچھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ کر لیں گے جی جی تو پہلے آپ بتا دیتے اس کے بارے میں جی جی جی کچھ ڈیٹا آ جاتا میرا تو بہتر تھا اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ